आं गामिनि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालियावनो फरायनाय हिसाबै बेबादि जोंहा फरायसालियाव बिजाब बाख्रि गैयामोन बेबादिनो आङो गेजेर फरायसालि निफ्राय जेब्ला गोजौ फरायसालियाव थांदों मोन आब्लासो आङो बेफोरबादि फरायसालिनि बिजाब बाख्रिखौ नुफेरजेनदोंमोन जेराव आङो गोबां बिजाबफोर नुनो मोन्दोंमोन बेफोरनि गोबां बिजाबफोरनि गेजेराव आङो मोन्नै मोनथामसो बिजाबफोरखौ फरायदोंमोन जेरै बिद्दासागर नार्जारि नि लिरनाय बिरगोस्रिनि थुंग्रि मुंनि मोनसे बिजाब आरो स'नानि माला मुंनि खन्थाइ बिजाब ईसान चन्द्र' मुसाहारिनि आरो मोनसे फावथाइ राजा इरागदाव निल कमल ब्रहम नि आरो गोबां मिथिफेरै मिथिफेरै बिजाब बा खोनाफेरै गोदोनि फरायनायावल' नामफोरखौ नुबोनाय बेफेरो गोबां बिजाबखौ आं बे फरायसालिनि बिजाब बाख्रियाव नुदों मोन जायफोरखौ फरायजोबनो खाबु जायाखिसै आरो बेबादिनो गोबां बिजाब फोरखौ नुदों आरो नुनाय नि उनावहाय बेफोरखौ सम लायै सम लायै मोनफा मोननैखौ फरायदों आरो बेफोरबायदिनो थांबाय थादों आरो